एखन गहूमके खेतीके समय अइ एखन गहूम कऽ रहल छी गहूममे जे खाद पानि दुनिआँ जहान लगै छै तऽ छी तऽ गरीब मगर किछु कऽ कऽ कोनो उपायसँ ओहि गहूमे हम करि रहल छी धान रोपै छी धान नहि भेल धान एहन मजबूरन भऽ गेलै हँ मजबूर भऽ गेलै जे धान नहि भेल आओर हारल रुपैआ तऽ लगा देलहुँ मगर धान नहि भेल धानके खराबी बहुत भऽ गेल खाँख भऽ गेल नहि भेल एखन गहूममे कऽ रहल छी आब जेना रामजी देत भगवान जेहन देत मगर खेती पथारीसब अपन जे अइ कनि मनि धनि से जे करै छी से कहि रहल छी वएह गहूम वएह केरैआ वएह मौसरी वएह दालि वएह दलिहन वएहसब कऽ दै छी कनि मनि जे होइए से उपजि जाइए तहन अहाँसबपर लऽ लगेने छी अहीँसब दै छी खाइ छी जे कनि मनि बेबस्था छै तऽ बेबस्थापर वएह खेते पथारी कि नीके बेजाइ छीटिकऽ छाटिकऽ जे होइए से देखै छिए करै छी कनि तो धीरे तहन आओर आओर सबकिछु देखै छी करै छी आओर मगर एखन एहिबेर सनके धान सनके किछु मजबूरन नहि एहन धान भऽ गेल कनिको नहि तैओ गहूम कएलहुँ हँ जेँ गहूम कएलहुँ हँ तऽ गहूम देखै छी जे होइए कि नहि होइए हैत या नहि हैत सरकारके बेटा जिबौ देत वएह बेटा अइ वएह दैए करै छी अपन जे अछि अपन कर्तव्य कऽ रहल छी अपना कर्तव्यसँ हटै नहि छी कोनो चीजमे जे कोना हटी जे अपन कर्तव्य गाछ रे बिरिछ रे नीक रे बेजाइ रे सब करै छी जे हाँ ई चीज कएलासँ हमरा हैत एगो कोनो ठाम जाकऽ एगो बैगन रोपि दै छी कोनो ठाम जाकऽ एगो कदीमा रोपि दै छी एगो सजमनि रोपि दै छी जे एगो फड़ि जाएत तऽ एगो खा लेब मगर ओहिमे पानि कनि धेलहुँ कनि गोबर धेलहुँ कनि अथी धेलहुँ वएह आहि पाहि करऽमे समय दिन बिता लै छी करू तऽ कि करू हमरसबके समय तऽ आब बूढ़ भेलै तऽ ओहि आइ पाइ केलहुँ बेटे पुतहुके आगाँ पाछाँ कएलहुँ जे बाल बच्चाके देखै छी जे कोना हैत आओर नहि हैत कि हैत तहन आब देखू अहीँ सबपर छी अहाँसब जेना करी आइ नहि उपजलै तऽ सरकारे देताह करताह तहन आओर कहाँ कहुँ कहाँ कोनो जाइ आबऽ कहुँ जाइ आबऽ बूढ़ छी घूम फिर देव पितरमे टहलैत रहै छी घुमै छी फिरै छी जे चल भाइ तहन आओरसब बड़ सुन्दर छी बाल बच्चासब बहुत सुन्दर अइ जेना आइ जे गरीब छै आओर धनिक छै जे छै से जिनगी भगवती देथुन सब बड़ सुन्दर छी ओहिमे कोनो अथी नहि अइ तहन आओर जे अगर अथी करब नहि तऽ देखै छी सरकार हमरा कथु